आप तो जानते ही होंगे की संगीत का हमारे जीवन में कितना महत्व है हमारे क्षेत्र में से संगीत कलाकार बहुत आंगे बढ़ गए हैं यदि हम बात करे भविष्य के किसी गायन किसी लक्ष्य या आकांक्षा के बारे में तो संगीत के क्षेत्र में जो भी कलाकार है उनकी मदद के लिए उह्ह बहुत से बहुत से रियलिटी शोस टी वी पर प्रसारित होते हैं जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट सारे गमा पा लिटिल चैम्प और और भी कई मतलब शोस होते हैं जिसकी सहायता से गायक कलाकार गायक कलाकार अपनी गायन के क्षेत्र में आंगे बढ़ सकता है और अपना नाम भी कमाता है और वह यदि फेमस होता है यही वह उस शो में जीत जाता है तो उसे पुरस्कृत भी किया जाता है उसे कई लाखों तक का इनाम भी मिलता है और इनाम के बाद वह वह आंगे चल के शोज भी करता है तो उसे वहाँ से भी इनाम उसे मतलब उसे वहाँ से भी इनाम मिलता है और आज कल सोसल मिडिया की सहायता से भी संगीत के क्षेत्र को बहुत ही आगे बढ़ाया गया है और संगीत व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि व्यक्ति खुसी खुश है या दुःख है दोनों प्रकार से वह संगीत सुनता है उसे महसूस करता है और हम बात कर रहे यदि यदि सारेगामापा या या फिर जो हमारे नए उभरते सिंगर्स गायक कलाकार बाहर आ रहे हैं जैसे लता मंगेशकर जी हुई अरिजीत सिंह हुए और श्रेया श्रेया घोयल और उदित नारायण और भी कई सिंगर्स गायक कलाकार है जो कि जिनके गाने बहुत ही फेमस हैं जो कि बहुत अच्छा गाते हैं तो और बाकि जनता जनता जनता भी उनके ये गाने बहुत अच्छे से सुनती है उन्हें इनकी गाने बहुत पसंद हैं और और लाता मंगेशकर लता मंगेशकर जी को भी स्वर कोकिला अप्सरा स्वर को कोकीला कहा जाता है